अंजी भार्गव जी बस किश निं बस चाह् पीती तुस सनाओ टैम बड़ा ओवरएज़ होई आओ ठीक तुस सनाओ थुआढ़ा टब्बर कनेहा आं ठीक ठीक ओह् थुआढ़ा पोत्तरू बमार होई ओह् उसी ठीक होई दा हा अच्छा खरा तुसें ई इंया इक्क फ्री न जां करा दे कम्म एह् चलो भी अस चलने आं आओ चलने आं ञारां बंदे आस्तै आं आं थोह्ड़ी सैर होई जंदी थोह्ड़ी रुट्टी पची जंदी गैस बनी जंदी गैस भी ते आं ओह्दी सैर कीती दी होऐ ते योगा करियै दिक्खनै आं भला केह् होंदा आं केह् करना टैम उ'नें ताहीं गै आं सद्धी ओड़ो उसी गी बी अच्छा वैष्णो देवी जाना वैष्णो देवी जाह्गे बनाने आं प्लॉन इसदा बी ते चलो पार्क जाइयै दिक्खने आं ते गल्लां करने आं आं नेईं नेईं रुट्टी निं खाइयै योगा कियां करना भी योगा करदे थोह्ड़े न खंदे रुट्टी कल्ल सबेरै औन्ने आं तां छड़ा आक्खा दे की थुआढ़े कन्नै गल्ल बात निं करनी ऐ कोई ते किन्ने केह् लेऔना भाई नांऽ सनाई ओड़ो भी आं सबेरै बड़ी धुन्ध औंदी कन्नै बड़ा न्हेरा होंदा बाहर आं कोई शैल जैकेट पाइयै आवेओ कोई ते ऐहें कुदै जुकाम लग्गी जा आं आं बस बस यरो ठीक ऐ ठीक ऐ भी कल्ल करना फोन तुसेंगी पूरा अं'ऊ ठीक ऐ